नल जल योजना जे छै ई भारत सरकारके छियै एहिमे छै जे कि एखन जे मतलब पानिके किल्लत भऽ रहल छलैए पहिने तऽ छलै जे कि पोखरिके या इनारके पानि लोक पीबैत छलए हे लेकिन आब धीरे धीरे देखियौ तऽ पोखरि आओर इनार सुखा रहल छै तऽ ओकरा लेल छै जे कि नल जल योजना एहिमे छै जे कि पानि साफ अबैत छै काफी साफ पानि अबैत छै जे पियैके सङ्गे सङ्गे अहाँ अपन दैनिक जीवनमे जे काज होइत छै ओहो कऽ सकैत छी आओर पानिके बचत से भऽ रहल छै टाइमसँ पानि आबि रहल छै कोनो प्रकारके दिक्कत नहि भऽ रहल छै पहिने छलै जे कि पानि बाहरसँ आनय पड़ैत छलै जे पोखरि जायब या इनार जायब ओकर बाद चापाकल एलै ताहूमे दिक्कत छलै चलबय पड़ैत छलै एहि योजनासँ लोकके पानि चलबय नहि पड़ैत छै अहाँके समयसँ जतबा पानिके खपत अछि ओतबा पानि आबि रहल छै पानि काफी साफ आओर स्व शुद्ध छै